हलो ओला असांखे सुभाणे सोमनाथ जे दर्शन करणु वञिणो आहे ऐं असां चार ॼणा आहियूं असांखे हितां आदर्श नगर जूनागढ़ खां सोमनाथ वञिणो आहे ऐं असांखे चार माण्हुनि वारी टेक्सीअ जो अघु ॿुधायो ऐं जेकर असांखे आराम सां वञिणो हुजे त छहनि सीटुनि वारी टेक्सीअ जो अघु ॿुधायो